میں پیسے اپنی تنخواہ میں سے کچھ بچاتا ہوں کچھ فضول خرچی نہیں کرتا میں نہ کہیں ضائع کرتا پیسوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جہاں مجھے ضرورت لگتی ہے پیسے وہیں میں وہیں خرچ کرتا ہوں اور بے کار کی چیزوں پہ جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان میں پیسے ضائع نہیں کرتا کسی گیم میں یا کسی چیز میں میں پیسے نہیں لگاتا میں پیسوں کو اپنے بڑی دیکھ بھال سے بڑی حفاظت سے بچاتا ہوں میری کوئی ایف ڈی یا میوچول فنڈ کچھ نہیں ہے بس اپنے پیسے ایسے ہی بچاتا ہوں کچھ تنخواہ میں سے کچھ جیب خرچے میں سے فضول خرچی ضرورت کے مطابق اپنے پیسوں کو خرچ کرتا ہوں بنا ضرورت پیسوں کو میں اپنے ضائع نہیں کرتا